एक फार्मर्स मार्केट म्हणून एक एस्टाब्लीश जाला जंय हर एक फार्मर आपले जे रोयिल्ले जे वेगवेगळी भाजी म्हण जावं वेगवेगळे आयटम्स जे तो पीक काडटा ते हाडून तो तें एक जाग्यार हाडून तो आपले तें एक रेट फिक्स केल्ली आसा ते रेटीन तो विकता मागीर दर एकलो हें इजी जाल्ल्या कारणान हें स्टॉक्स ताका पयलीं पयस वयताले जावं तेका हे घेवन दुसऱ्या एरियांनी वयचे पडटाले पूण आज हे ताका त्याच एरियांत व्हरोन दिवपाक मेळटा आनी ह्या कारणान लागून तेजी कॉस्ट जी आसा ती तेका वाचल्या म्हणजे एक आपले सगळे गुड्स म्हणजे फ्रेश वेजीटेबल्स म्हण हें सगळे तो त्या गाडयेर घालून एक ते एरिया भितर व्होरोन तें दिवूंक शकता अदरवायज तेका ट्रांसपोटेशन कॉस्ट जो आसा हो खूब म्हारग वतालो दुसरें ह्या एरियेंत म्हणजे ती मार्केट जाल्ल्या कारणान थंयचे जे लोक आसा तांकांय पर्चेस करपाक एक सेंटर मेळटा की थंय गेले की सगळे एक जाग्यार तरातराच्यो भाजी जावं तरातराच्यो ज्यो एग्रीकल्चर गुड्स आसा तें तांकां घेवपाक मेळटा तशेंच फुडें एक ह्या मार्केटाक लागून एक कितें जाता की फूल एक मार्केट एक हितून क्लब करून जंय जंय सप्लाय चेन करूं शकता भायर जें मटिरीयल सप्लाय करूंक शकता आनी एक जाणें रावले कारणान तो ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्टूय वाचूंक शकता